न मूंखे रोटी ठाहिण जो शौंक़ु न हो मां मुंहिंजे माइटनि में त कॾहिं बि रोटी कोन्ह ठाही पर धीरे धीरे मूंखे रोटी ठाहिण जो शौंंकु चढ़ी वियो ऐं हाणे हींअर सभु छह महीना पहिरियों समर कैंप खां मूंखे रोटी ठाहिण जो ॾाढो मज़ो पियो अचे मां ॿारनि जे समर कैंप में रोटी ॾिनी ऐं ॿारनि खे ॾाढी वणी त तॾहिं खां मां हुननि जे छह महीना पहरियों खां इहो बिज़निस चालू कयो मां हिनमें पाव भाॼी ठाहिंदी आहियां पुलाव ठाहिंदी आहिंयां थेपला आहिनि गुजराती छोकि मुंहिंजे ॿारनि खे वणंदी हुई त मां चयुमि हलो मां हिनखे पंहिंजो बिज़निस थी ठाहियां मां हिनमें पार्ट टाइम पई कयां मुंहिंजी जॉब आहे नेसले कंपनी में उन सां गॾु गॾु मां हीउ रोटी ठाहिण जो कमु पई कयां ऐं अञा ताणी मां जिते बि ऑडर ॾिना आहिनि जेका बि रोटी कई आहे सभिनि खे वणी आहे गणपति में ठाई ॾिनी नवरात्रनि में माण्हुनि खे मां रोटी सप्लाई कई हीअंर बि किथे मुंहिंजा टिफिन बधियल आहिनि ॿ टे उननि खे बि मुंहिंजी रोटी ॾाढी पई वणे असांजे सूरत में हस्त शिल्प जो मेलो भरजणो आहे खादी भंडार या हिकु ॿियो बि मेलो भरजणो आहे हुननि में बि मुंहिंजा टिफिन पिया वञनि सभु माण्हू पिया चवणि छा त रोटी पिया कयो ऐं मूंखे रोटी ठाहिण ॾाढो वणंदो आहे मुंहिंजे घर में मुंहिंजे पके में ऐं मुंहिंजे साउरनि में कॾहिं बि कुझु फंक्शन हुजे या कुझु बि हुजे त मां रंधिणे जो कमु कमु वठणु ॾाढो वधीक पसंदि कंदी आहियां छोकि मूंखे रोटी ठाहिण में ॾाढो इंटरेस्ट आहे ऐं मुंहिंजी साई भाॼी थी पंहिंजी सिंधी साई भाॼी थी ॿीहु पटाटा थिया या भुॻल ॿीहु थी विया बीहनि जा पकोड़ा मूंखे ॾाढो मजो इंदो आहे ठाहिण में भले ॿीह मुंहिंजे घर में खाइण घटि पसंदि कंदा आहिनि पर मूंखे ठाइण ॾाढो वणंदो आहे हीअ हिकु अहिड़ी रोटा आहे पंहिंजी सिंधी भाजी आहे वरी बेसणी बेसणी में ॾाढी मस्तु ठवंदी आहे मां बेसणी ठाहिंदी आहियां त उन जूं टिकियूं तरण वरी उन टिकियुनि खे मां पकोड़नि वांगुरु स्नैक में बि यूज़ कंदी आहियां घर में ऐं भाॼी ठाहे करे मूंखे त ॾाढी सुठे सां दाॻ पचल भाॼे हुजे याने सिंधियुनि जी शान आहे छा त जण बेसणी थी फूलपताशा थिया इहे भाॼियूं पंहिंजियूं सिंधी भाॼी इननि जी पहचान आहिनि गोगड़ूं आहिनि उहे ॾाढी सुठियूं भाॼियूं आहिनि पाण चई सघंदासीं भाई हीअ असांजे सिंधी समाज जी पहचान आहे सिंधी भाॼियूं आहिनि असां जी शान आहे जय झूलेलाल